औ हेल' गय गय बागानखौथ' खालामगोन लै खालामनाया जोंनावबो इसे गुवारैनो हा दङ आरो नोंसिनावबो एसे गुवारै हा दं नङा होनब्ला बहाय जोङो गय फुलिखौ जोंहाथ'गय फुलियाथ' गैया जाहैबाय बेखौ जोङो बाजाराव बायनानै सानैजों बागान खालामसै मिथिबाय बागान खालामनानै हागोन दा

खय बिगा हानि हानि संखिया हायाव जों हाखौ बिसे गुवार दङ बेखौ आं जों गायजोबसै ब्रा नङा होनब्ला जा दं बेखौ जों गाइजोबगोन गायनानै जोङो मोजाङै मोजां दोननानै बेखौ जोङो बिनि फसलखौथ' जों मोनखागोन नङा होनब्ला बेनि फिथायखौनो जों मोनगोन बिनि फिथायजोंनो जोङो दंफां बायदि बानाय लांसै ब्रा फेहेरलांसै बिनि फिथायखौ फाननानै जोङो नङा होनब्ला नेमखौथ' जों गय गायनो खौथ' जोंथ' मिथिखागोन ना जों गामिनि मानसि नोंबो गामिनि आंबो गामिनि आरो जों गय गायग्राखा नङा होनब्ला जों गय गायग्राखा गयखौ बोरै बोरै गायनांगौ जों आइदिया दंखायो ना होनब्ला जोङो गयखौ गायसै गायनानै जोङो फुरा साब सिखोनै लाखिनानै मोजाङै मोजां फेदेरनानै बै फिथायखौ जों बै फिथाय थायनाय समाव जों जाहाथे मोजाङै मोजां मोनो

औ दे

हायो नों बानलु गायनो हा बानलु गायनो हायो हाइजें हालदैबो गायनो हायो नों गय बिफां बारियावहाय नंगौ ना नङा फाथै दं औ फाथैबो जों औ औ

हायो गेजेर गेजेर नङा होनब्ला हाइजें हालदैआबो गायजायो आरामनो दा जोङो बे खामानिखौ नागार नाङा दे नागार नाङा

मावथारनांगोन दा बायदियाव बहुद दाम जाबायना गयआ गया दामा जाबाय बेखायनो जों गयखौ नागार नाङा गयखौ गायथारनांगौ आरो बे गयजोंनो जोङो फेहेरलांनानै जोङो गाव गावनि लाइफखौ जों नायनांगोन लामाया बेनो आरखि जोंना औ दे दे